हमरा आरके जे छै मोटाइ गेलियै बहुत जादा एतना जादा नहि मोटाना चाही बहुत जादा मोटाइ गेलियै हँ पतला रहबय तऽ ठीक रहय छै ओइसँ ऐसे आजकल कलपर नहाबय छै कलपर नहाबयके बाद जे छै अऽ तऽ ओ नदीमे कोनो हेले नहि पाबय छै नदीमे नहि हेल पाबय छै नदीमे हेल नहि पाबय छै तब उ बाइढ़ेमे डुबल रहय छै बाढ़िमे डुबल रहय छै कुनो जे छै से बुलानमे हेलयके लिये सीखय लए सिखतय तब ने हेल पेतय हमरा आरके मोटा शरीर भए गेलयहँ उ हेल नहि पाबय छियै पहिरुकबा लोग जे छै पतला रहय तऽ हेल लै रहय उ सभके देहमे ताकत रहय आज कलके लोगके देहमे शरीरमे ताकत नहि छै रहि नहि हेल पाबय छै आब जे छै हेलतय तभिये ने हेल नहि पाबय छै डुबल रहय छै से हमरा आरके बाढ़ि पीड़ितमे बाढ़ि पीड़ितमे थोड़े होता हेलब नहि सिखबय तब ने तऽ पार होबय नदीके नदी नहि पार पाइ छियै हमरा आरके बाल बच्चा होइत देहमे एतना सुब्ध नहि छै मोटाइ गेलियै पेट निकलि गेलय हँ पेट निकलि गेलय देह भए गेलय भारी पतला शरीर रहतय तऽ हेल लेबय हेलय के लिये कुछो हेल पेबे नहि करय छियै दुबरेबय तब ने हेल पेबय नदीमे बाढ़ि पीड़ित आबय छै बाढ़ियेमे डुबल रहि जाइ छियै बड़का बड़का सभ नदीमे जाइ छियै तऽ उहेमे सीखय लए जाय पड़य छै हेलय लए हेलय लए सिखबे ने पाबय छियै नहि सीख पाबय छियै हेलबय तभे ने नहि हेल पाबय छियै तऽ रहि जाइ छियै ओहने नदी जेबय धार जाइ छै लोग सौखसँ नहबय लए हेलबय हेल नहि पाबय छै हेल नहि पाबय छै तऽ आदमी डुबि जाइ छै डुबयके बाद जे छै आदमी जिन्दा रहतय तब ने हेल पइतय उ मरि गेलय डुबि गेलय लोग पहिले शरीरके लिए ठीक रहतय पतला नहि छै मोटा शरीर छै पेट निकलि गेलय ककरो देह निकलि गेलय कलपर नहेलियै आब ओतना लोगके जानय नहि छै जे नदी हेलय लए जेतय